हेल' आदा जों जे बे अमा बेदर एवनाय आरो माखासे जाग्रा जे अरदार हरदोंमोन नोंथाङा लाबोबाय नामा आदा औ लाबोथ'याखै ना लाबोथ'याखैबा आदा जों मानि जोंनाव दा जानो थाखाय फ्लेट बा सामसफोरबो गैया नालाय बेनिखायनो आदाया फ्लेट आरो सामसखौबो लोगोयाव लाबोफादो जोंनो गोनां जागोन नङाबा जों जानो ऐसे उसुबिदा जागोन आदा बेनिखायनो बेखौ लाबोफादो आदा